हम स्कूल में पढ़ रहे थे स्कूल में जो है विद्यालय में अपना जो है हमरा बहुत सा दोस्त यार था और पढ़ने में जो है हिन्दी हमको मज़ा आता था और दोस्त यार के साथ जो स्कूल में जाते थे पढ़ते थे उसके बाद छुट्टी होने के बाद जो है अपना खेल कूद में लग जाते थे खेल कूद करके उसके बाद घर में जाकर के पढ़ाई करते थे और पढ़ाई के बाद रात में खाना उना खा करके फिर पढ़ते थे उसके बाद जा करके सोते थे सुबह पाँच बजे उठते थे और नहा धो करके मुँह कान धो करके अपने साथियों के साथ फिर स्कूल जाते थे स्कूल जा कर के पढ़ते लिखते थे पढ़ लिख करके उसके बाद पढ़ाई करके टिफिन में सब दोस्तों के साथ टिफिन में भोजन करते थे उसके बाद फिर क्लास करते थे क्लास में करके फिर पढ़ाई करके उसके बाद जाते थे खेलने कूदने में लग जाते थे और बहुत सा मेरा दोस्त था जोकि अभी कुछ अगले अलग अलग काम में लग गए हैं कुछ दोस्त मेरा है जो नौकरी चाकरी में चले गए हैं कुछ दोस्त तो है ही नहीं मेरे साथ वो तो गुज़र गए मेरा भी उम्र साठ पार गया है और मेरा जो और साथी हैं ओ बहुत सा हैं जोकि अभी नौकरी में हैं कुछ बिज़नेस में हैं कुछ दुकानदारी कर रहे हैं कुछ खेती बाड़ी कर रहे हैं ऐसा भी मेरा दोस्त हैं यही सब मेरा दोस्त हैं और दोस्त के साथ अभी भी मिलजुल करते हैं जब कभी जाने का समय मिलता है तो मिलते जुलते हैं अच्छे तरीके से दोस्त पुराने ही दोस्त के तरह अभी भी जाते हैं तो वहाँ जो भोजन भात बात विचार उठना बैठना सारा सिस्टम सब वही है मेरे दोस्त से ऐसा नहीं है जोकि वो बदल गया है नौकरी में गया तो बदल गया ऐसा बात नहीं है अभी तक सारे चीज़ वही चल रहा है इस लेकर के बेगूसराय में हम घर है और मेरे स्कूल गाँव में ही था और गाँव ही से पढ़ कर के बहुत सा विद्यार्थी अपना जो है बेगूसराय पढ़ा हम बेगूसराय तक नहीं जा सके अपना गाँव में ही अपना बेगूसराय में जा कर के साईकिल का रोज़गार किए वहीं से अपना दुकानदारी अभी कर रहे हैं और चला रहे हैं दुकान अच्छा खासा अपना दुकान है और दुकानदारी से मेरा दो बच्चे हैं दो लड़का दो लड़कियां हैं पढ़ाई लिखाई करके उसका वो भी अपना अपना धन्धा में लग गया है अपना धन्धा में चल रहा है हम भी अपना अभी तक भी दुकानदारी कर रहे हैं दुकानदारी से अपना बाल बच्चा और मैं खूब परिवार के साथ सुखी सम्पन्न रह रहा हूँ इसीलिए करके अपना जो है घर पर ही अभी पहले बेगूसराय में मेरा दुकान था वहाँ से उठा करके फिर ले आए हैं गाँव में ही चला रहे हैं इत्मिनान से आराम से ज़िन्दगी गुज़ार रहे बच्चों के साथ कहीं से कोइ दिक्कत है नहीं दोस्त गाँव अगल बगल का जो भी जहाँ पड़ोसी है सब मेरे साथ उतना ही अच्छे से मिलीजुली है जोकि कहीं से कोई किसी से दिक्कत नहीं है अपना ढंग से जी रहा हूँ अपने आपको बहुत ही अच्छा सौभाग्य जो हम मानता हूँ जोकि मैं अपना अथी बिज़नेस से जुड़ा हूँ और बच्चों को पढ़ाए लिखाए शादी बियाह सबकुछ कर दिए अभी तक जो है चल रहा हूँ